जोंनि कक्राझारावथ' दाथ' जोङो मेरला फालियो फालिनायाथ' ओमफ्राय जोंना बैसागु फांसन जेनेबा बैसागु संख्रान्ति मोसौ थुखैनाय हाजो गाखोनाय ओमफ्राय बैसागुआवथ' जेनेबा जोंना माइब्रानि जौ सङो बयनोबो जेनेबा अमा गोरानजों मायब्राजों जौ बिदि होयोना ओमफ्राय क'क्राझाराव जों फालिबोबाय थानायानो जाहैबाय दुर्गा फुजा लोखि फुजा कालि फुजा दिवालिआव जों बमब गावो बमब बिदिनो सक्लेट बमब थालिर बमब खेरेमदाय बमब बिदि गोबां रोखोम थाराबाथि सावो जोङो जेवारि सावो थालिर बिफां सावो ओमफ्राय जोङो जाहैबाय देवोलआव जों जेनेबा खुसेर खुसेरनि थाखाय जों जेनेबा देवोल फुजा जाहैयो जुलापि खुसेर दुब्लिबारिआव जों जिरायनानै खुसेर जायो बेबायदि ओमफ्राय जों सोलिबोबाय थानायानो जाहैबाय हलि आबिर गेलेनाय जों आबिर आबिर खारलाय लायनानै जों आबिर फुननाय आबिर गेलेनाय देवोलाव ओमफ्राय बिदिनो दमासियावबो जोङो बेलागुर सावो माइब्रानि लारु एनथाब ओमफ्राय नारिखलनि फिथा बानायो ओमफ्राय बेबायदिनो लादु सिबिं फिथा बेबायदि गासै गोबां रोखोमनि जों फिथा बायदि बायदि बानायो आरो ना ओमफ्राय जोङो दा बैसागु मागिनायाव जेनेबा बयनिबो न' न' थांनानै मोसाहैयो बैसागु मोसानाय दिवालि फालिनाय जेनेबा बेखौथ' फालिखायो जों खालि फुजायाव लोखि फुजायावबो थांनानै मालायनि न' न' थांनानै प्रसाद जाहैयो बायदि रोखोम